छः महीने पहले मेरे पापा ने कुर्सी खरीदे थे चार एक हज़ार में जो कि इस टाइम पे सिर्फ दो बचे हैं और दो टूट गए और अच्छे प्रोडक्ट थे लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया छः महीने में दो तो अभी चल रहे हैं लेकिन दो टूट गए एक तो एक तो तो एक तो भार ऊपर बोरी का बोरी का बोरी की वजह से टूट गया वो उसपे आके गिर गया था और दूसरा तो अपने बैठने की वजह से मेरे बाबा जी उसपे बैठे और वो टूट गया